दिक्खो दूनियां नमें पासै चली पेदी ऐ दूनियां बदला दी ऐ ते दूनियां दी सोच बदला दी ऐ दूनियां दे रंग ढंग बदला दे न एह् सारा जेह्ड़ा दारमोदारा एह् केईं बार साढ़ी सोच उप्पर बी निर्भर करदा होर जादा में आखनी आं शिक्षा दा बड़ा प्रभाव ऐ एह्दे पर जेह्ड़ा शिक्षा दा जेह्ड़ा रोल ऐ एह्दे च बड़ा गै मता ऐ कि के जि'न्ने अस पढ़े लिखे होचै ते जि'यां हून इक परिवार बदलै ते इंग्लिश च आखदे न अगर इक औरत घर दी पढ़ी दी होऐ ते समझो उ'न्ने पूरे समाज गी पढ़ाई ओड़ेआ इक बंदा पढ़े दा ते उ'न्ने खा'ल्ली अपने परिवार गी गै पढ़ाना ते इक इक बंदा पढ़े दा ते परिवार पढ़ी सकदा लेकिन अगर इक औरत पढ़ी दी होऐ औरत शिक्षित होऐ ते पूरा समाज पढ़े दा होंदा मतलब ओह् सारें गी बदले बदलने दा माद्दा रखदी ऐ इस करियै मी लगदा कि जेह्ड़ी पढ़ाई लखाई ऐ ओह् बदला दी इस दूनियां गी दूनियां दी सोच बदला दी जि'यां अ'ऊं पैह्ले पैह्ले अस बड़े परानें स्हाब कन्नै चलदे हे साढ़े रीति रवाज़ होर स्हाब दे होंदे हे अ जि'यां तुस दिक्खी लैओ दूनियां पैह्ले हून कि'यां बदला दी पैह्लें लोक दहे्ज प्रथा दा बड़ा होंदा हा सती प्रथा दा होंदा हा एह् बड़े सिस्टम होंदे हे परानें स्हाब कन्नै अस चलदे हे लेकिन हून सिस्टम एह् होई गेदा जि'यां जि'यां बड़ा पढ़ाई लखाई लोग पढ़ा दे ते लोगें दी सोच बदला दी छोटी सोच जेह्ड़ी ऐ ओह् हून खत्म होआ दी ऐ लोगें दा जेह्ड़ा विजन ऐ ओह बड़ा गै ब्रॉड होआ दा ऐ बड़ा गै मता मतलब लोकें दी सोच जेह्ड़ी ऐ अच्छी होआ दी ऐ हून बड्डी होआ दी ऐ क्योंकि लोक छोटे दायरे च निं सोचदे न ते दूनियां दूनियां जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़े घरै गल्ला गै शुरू होंदी ऐ हून अस आखै दूनियां बदला दी ऐ ते अस निं बदला दे दूनियां जेह्ड़ी अस साढ़े कोला शुरू होंदी ऐ हून में अपने घर च मेरी सोच बदली होई ते में बच्चें दी सोच बदलनी मेरे घरै आहलें दी सोच बदलनी ते दूनियां जेह्ड़ी ऐ साढ़ी दूनियां जेह्ड़ी साढ़ा पैह्लें सब तो पैह्लें साढ़ा परिवार होंदा साढ़ी दूनियां ते साढ़ी दूनियां होग साढ़ा परिवार गै अच्छा बदला दा ऐ शिक्षा दे ओह्दे तौर उप्पर चला दे ते अपनी सोच गी अस बदला देआं ते दिक्खो परिवार तूं केह् शुरू होंदा सारा ते इस करियै मी लगदा कि इक परिवार जौल्ले बदलदा ना ते दूनियां जेह्ड़ी साढ़ी अग्गें पिच्छें साढ़ी जेह्ड़ी छोटी जेही फिलहाल दूनियां साढ़ा परिवार ऐ ते अगर ओह्दे च कोई इक जनांऽ पढ़े लिखे दा ऐ ते समझो उ'नें सारें ई बदली ओड़ेआ ते पैह्ले परिवार बदल दा ऐ जि'यां इंग्लिश च आखदे न जी फैमली इज द स्मालेस्ट यूनिट ऑफ इज ऑन सोसाइटी ते समाज दी इक छोटी जेही ओह् इक केह् आखदे केंद्र बिंदु ऐ जेह्ड़ी एह् साढ़ा परिवार ते अगर परिवार बदलदा ते फिर समाज बी बदलदा ऐ ते समाज बदले ते फिर पूरा राश्ट्र बदली जंदा ते इस करियै एह् दूनियां बदला दी ऐ ओह्दा एह् ऐ कि अस जेह्ड़ी चेंज्स दिक्खा दे आं जां अस जेह्ड़े बदलाब इसलै इस इस दौर च दिक्खा दे आं ओह् सारा जेह्ड़ा श्रेय ऐ ओह् शिक्षा गी जंदा ऐ हून मॉडर्निटी ते ठीक ऐ आधुनिकता ते आई गेई ऐ लेकिन जेह्ड़ी शिक्षा ते जेह्ड़े नयें नयें सिस्टम न दूनियां दिक्खो पैह्लें सानूं कंप्यूटर दा निं हा पता होंदा हा सारी चीज़ां हून डिजिटल होई दियां हून दिक्खो अस सारा सिस्टम ई बैंकिंग करा दे न लोग ते पेमेंट जेह्ड़ी ऐ सारा आदान प्रदान पैहे दा सारा ओह् गूगल पेमेंट चला दी ऐ पैह्लें पता निहां होंदा अज्जकल ते घरें च सारी लेडीज़ बी इ'यां व्हाट्सएप चलादियां फेसबुक चलादियां उ'नें बड़ा गै मज़ा आंदा ते मी लगदा कि दूनियां पैह्लें किश होर हा हून पूरी मिगी लगदा कि सिस्टम गै बदली आ पूरी दूनियां बदली गेई एह् एह् सारा जेह्ड़ा एह् जि'यां हून दूनियां च जेह्ड़े आने जाने दे ढंग बदले लोकें दे सोचां जि'यां हून पैह्लें लोग ट्रेनें ई सफर करदे हे बस्सें हून लोक जहाज च जान लग्गी पेदे ते लोकें आस्तै सफर चेंज होई गेदा लोकें आस्तै गल्ल बात दा पैह्लें लोग इ'यां चिट्ठियां पत्र होदें हे हून दिक्खो लोग मोबाइल उप्परू गल्ल करी लैंदे घंटा घंटा गल्ल करदे न ते कुछ दौर पैह्लें ई मेल दा बी सिस्टम होना अज्ज बी ई मेल हैन लेकिन अज्ज फोन उप्पर तुस घर बैठे दे दस जां वीडियो कॉल करी लैंदे कॉन्फ्रेंस करी लैंदे लोगें कन्नै इक दूऐ कन्नै गल्ल करी लैंदे ते कोल बैठे दे तुस पूरी दूनियां ई इं'दे घर बैठे दे पूरी दूनियां दिक्खी सकदे ओ अज्जकल ते जेह्ड़े टी वी दे सिस्टम बी चेंज होई गेदे पैह्लें ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट आंदे हे हून दिक्खो कलर ते हून ते एल ई डी आई गेदे न सारा हून मतलब तुस सारा किश फोन बी तुस टी वी बिच लाई सकदे ओ दूनियां गै बदली गेई दूनियां दा रंग ढंग सारा किश बदली गेआ लेकिन मिगी लग्गा दा ऐ जेह्ड़ी एह् सोच ऐ एह् साढ़े अगर साढ़ी संस्कृति ते साढ़ा कल्चर ऐ एह् बचेआ रौह्ग ते फिर ठीक ऐ इ'यां अगर दूनियां बदले ते ठीक ऐ लेकिन अगर कल्चर बी बदली आ साढ़ी सोच उस ढंग कन्नै फिर मुश्कल होई जाना